गीता मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए जहिड़ो तूं हिकिड़ी तूं हिन में बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कमु कंदी आहीं त मुंहिंजो डिज़ीलॉकर आहे हिन में ऐं हिन में जेको आहे मूंखे कुझु समुझ में नथो अचे कॾें ईमेल जो ईंदा आहिनि ऐं कॾहिं हिनजा मतलबु पासवर्ड ईंदा आहिनि हुननि खे हटाइणो पवंदो आहे हुननि खे रखिणो पवंदो आहे ऐं मां त न त समुझ में ई नथो अचे ऐं मूंखे ॿुधाए कि ही केसीं तांई हलंदो रहंदो आहे छा आहे कीअं आहे ऐं हिक ॻाल्हि ॿुधाए मूंखे तूं ज़रा गीता कि तूं हिनखे कीअं कजे ऐं कीअं करिणो आहे ऐं हिनजो कहिड़ो सुझाव आहे जेको हिनजो सही थी सघे मूंखे सलाह ॾे थोरीसी मूं पुटु मूंखे थोरी सलाह ॾे कि मां हिन लॉकर खे कीअं कयां सही ऐं हिनजो पासवर्ड वग़ैरह कीअं मटिजिबो आहे कीअं छा थींदो आहे ईमेल छा थींदो आहे मूंखे कृप्या करे मूंखे ॿुधाए हिनखे मां हिनखे सुझाव ॾे जंहिं खे मां हिनखे सही करे सघां ऐं सुठो करे सघां ॿुधई समुझी वेईअ न हिन ॻाल्हि खे